असांजे ठाणे में हर स्कूल हर क़िस्म जा स्कूल कॉलेज आहिनि डॉक्टरीअ जा कॉलेज बि आहिनि सीए जा कॉलेज बि आहिनि ऐं ॿियां क़िस्म जा आर्ट्स साइंस ऐं कॉमर्स जा बि कॉलेज आहिनि इहे वोकेशनल ट्रेनिंग वारा जेके वॾनि ऐं ॿियनि उन्हनि जूं ट्रेनिंग ॾियनि था उहे बि कॉलेज आहिनि सभिनी स्कूलनि जी फी त उहो जे जेको जहिड़े क़िस्म जो स्कूल उन क़िस्म जी फी आहे सरकारी स्कूलनि में कंहिं कंहिं फ्री बि आहिनि कंहिं घटि फी वारा बि आहिनि कंहिंमें वधीक बि फी आहे अॼुकल्ह जा ॿार जेके आहिनि उहे कंप्यूटर कोर्सिस में वधीक इंट्र्स्टिड आहिनि ऐं उहे उहे हुन टाइप जा ई था खनि जीअं वॾा थी करे इंजीनियर बिंजीनियर थियनि ऐं बैंकिंग सैक्टर जे कॉलेजनि में बि डिमांड आहे जीअं ॿार पढ़ी करे माण्हू बैंक में नौकिरी बौकिरी मिली वञे अहिड़ा कॉलेज बि असांजे डिस्ट्रिक में आहिनि